میں جب بھی گولکنڈہ قلعے میں فتح دروازے سے داخل ہوتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سڑک سے جانا فتح دروازے کے راستے سے جانا قلعے میں داخل ہونا گولکنڈہ قلعے میں اس لیے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ بہت سال چار سو سال پہلے اورنگ زیب عالم گیر رحمتہ اللہ علیہ جو ہے وہاں سے ان کا گزر ہوا تھا وہاں پر وہ جیتے تھے جنگ لڑ کے قلعہ اور بابا شرف الدین یوسف بابا شریف بابا جو ہے اس جنگ کا حصہ تھے اور قلعہ فتح کرے تھے تو اس سڑک سے جانا اس روڈ سے جانا فتح دروازہ کی مجھے بہت یاد یار لگتی ہے یاد دلاتے رہتی ہے اس زمانے کا چار سو سال پہلے کا احساس محسوس کرتا ہوں میں اور مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے وہاں سے جانا